وقت کے ساتھ زبان کیسے بدل جاتا ہے ہم نے وقت کے ساتھ زبانوں کو بدلتے دیکھا ہے وقت پہلے کے دور میں جب ہندوستان میں زبانیں شروع ہوئی تو لوگوں نے دو زبان بہت پسند کیے ایک اردو اور ہندی ہندوستان میں اردو اور ہندی بہت عام لوگوں نے اس اس زبان کو بہت پسند کیا اور سب نے اپنے اندر کو سب اپنے اندر کو لیا یہ زبان بہت ہی خوبصورت زبان تھی اور لوگوں نے اس زبان میں تہذیب تھی بڑے چھوٹے کا ادب تھا بڑے چھوٹے کا ادب تھا لوگوں نے اس زبان کو بہت لوگ اردو بولے جاتے تھے ہندوستان میں اردو کو لوگ بہت پسند کیے اور بہت چلے لیکن فی الحال دھیرے دھیرے لوگ اب آپ کے دور میں جب نیا ماڈرن جمانہ دور آیا تو لوگ انگلش کو جادہ فروغ دینے لگے لیکن انگلٹ کو الگلس کو فروغ دینے لوگ آج کے دور میں دے رہے ہیں بٹ لیکن جو اردو لیکن جو اردو زبان کا اہمیت جو ہے آج بھی ہمارے ہندوستانی زبانوں میں بہت اہمیت ہے اردو زبان کی اردو زبان میں بڑے بڑے شاعر گزرے آج اردو زبان میں تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے پہلے کے دور میں اردو آج لکھنؤ اردو تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اردو اردو اردو کے بہت ساری کتابیں ہم ہم ہم ہم لوگ جو ہمارے دور سے جو اردو کا چلن ہم اپنے گاؤں گاؤں میں دیکھتے تھے کہ ہر گھر میں اردو کے لیے ہر بچہ اردو پڑھتا تھا لیکن آج دھیرے دھیرے اردو کا اردو پڑھنے سے دلچسپی ہٹا رہے ہیں بچہ اردو کا ہم لوگ کو چاہیے کہ اردو جادہ پڑھے کیوں کہ یہ اچھی زبان ہے اردو کو فروغ دینا چاہیے